ओरैनोथ' आं वर्क आवट फोरखौ खालायनानै नायफेराखै होमब्लाबो आङो फुङाव मोनाब्लियाव खारहैयो फुंनि हादटा मालाबा आदटा बेफोरबायदियाव खारहैयो ओमफ्राय आङो लोगोफोरजों खारहैयो जोङो जमा जमा खारो फिल्दावनो खारहैयो आङो बेफोरबायदि लामाफोराव खारा फिल्दाव खारो बेयाम खालामो लोगोसेनो बारोबो आरो बेलासियावबो जोङो फिल्दावनो खारहैयो बारहैयोबो खारनानै आरो बेयाम खालामो खारैनि सिगांनो जोङो फागनै फागथामसो गिदिंग्रोयो एबा थाबायग्रोयो आरो बिनि उनावसो जोङो खारो ओमफ्रायो खारखांनानै देहाखौबो मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि देहाखौ हेलदि लाखिनो थाखाय खारनायाबो जोबोर गोनांथार बेनिखायनो आङो फुङावबो खारो बेलासियावबो खारो खारो ओमफ्राय आरो बेफोरबायदि फरायनाय फोरावबो गोसो जायो आरो देहाफोराबो मोजाङै थायो बेमारफोरबो बारा जाबांनाय गैया आरो खारनानै स्ट्रं मोनो